हलो आप होटल के मालिक बोलते हैं हाँ हो होटल के मालिक हैं अच्छा हमको होटल में आपके होटल में तीन चार दिन ठहरना है क्या क्या व्यवस्था है क्या सब व्यवस्था है यहाँ पर

और यह सुविधा सुविधाजनक रूम चाहिए ना क्या सब सुविधा दीजिएगा उसमें अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा गर्मी के लिए गर्मी के लिए ऐसी भी लगा हुआ है

और पानी की क्या व्यवस्था है हाँ अच्छा उसमें मानो सब सुविधा है हाँ टॉयलेट बाथरूम दोनों अच्छा अच्छा तावा उसके बाद भोजन व्यवस्था का जो व्यवस्था हो

ऑर्डर देने के बाद जल्दी से वहाँ जाकर ही करना होगा कि वह पहुँचा देगा अच्छा तब वह अब भोजन का एक क्या है अच्छा

साधारण मान लीजिए नहीं साधारण जैसे चावल दाल सब्ज़ी हुआ या भात दाल सब्ज़ी हुआ उसका उसका क्या रेट है डेढ़ सौ रुपये अच्छा हाँ और अपने रूम का क्या चार्ज होगा अच्छा हमको दो चार दिन रहना है तो अब इतना बड़ा महंगा होगा थोड़ा हैं तूल मान लीजिए कि होता भी है हाँ एक व एक दिन आधे रहने बा वह बात ठीक है तो एक दिन आधे मान लीजिए लोग गया लोग गया और रहा और भागा तो उसके लिए तब कोई बात नहीं है लेकिन मान लीजिए कि एक अगर हमको दो चार दिन रहना है तब थोड़ा महंगा लग रहा है